जीअं त असांजे महाराष्ट्रा में मुंबईअ जो सभिनी खां धंधे में वॾो मर्कज़ु आहे ऐं हिते खेत ॿाड़ी बि आहे खेतीअ में कीअं केॾीमहिल मौसम जे हिसाब सां बरसाति हूंदी आहे त हिते खेत बि थोरा सड़ी वेंदा आहिनि इन में बि थोरी तकलीफ़ु थींदियुनि बरसाति जे करे